बावैसो सिगां आङो अप्प' फन बायदोंमोन नाथाय बेखौ बाहायनानै आं मोनदों दि बेनि बेतरि आरो केमेरानि कवालिति गासैबो माने गावसोरनि खोन्थानानै होनायनिफ्राय जोबोत ल' कवा'लिति